دیکھیے بائک چلانے میں سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ کوئی نابالغ یا اٹھارہ سال سے نیچے کا جس کے پاس لائسنس نہ ہوں وہ روڈ پر ہائی وے پر گاڑی نہ چلائے کیوںکہ اگر پولس چالان کے لیے اگر روک لیتی ہے لائسنس مانگتی ہے تو اس کے پاس لائسنس نہیں ہوگا کیوںکہ اٹھارہ سال سے نیچے کی عمر ہوگی تو لائسنس تو بنتا ہی نہیں اٹھارہ سال سے نیچے کی عمر کا تو اس وجہ سے اسے دقت ہو سکتی ہے پولس میں پکڑا جا سکتا ہے وہ اور جرمانہ اس پر بہت مہنگا لگ سکتا ہے اس لیے اٹھارہ سال سے کم عمر میں جب تک لائسنس نہ بن جائے جب تک روڈ پر گاڑی نہ چلائے دوسری اپنی حفاظت یہ کریں کہ جب ہائی وے پر یا روڈ پر بائک چلائیں تو اپنا ہیلمیٹ اپنے ساتھ رکھیں اپنے حفاظت کریں پولس سے چالان کی وجہ سے نہیں بلکہ ایکسیڈنٹ میں چہرہ آپ کا بچ جاتا ہے اگر آپ کا سر پر ہیلمیٹ ہوتا ہے ہیلمیٹ سے اپنی حفاظت ہوتی ہے دوسرا گاڑی کے انشورنس وغیرہ گاڑی کے کاغذات وغیرہ اپنا لائسنس وغیرہ ہر ٹائم ساتھ رکھیں تاکہ کبھی بھی اگر چیکن ہو رہی ہو تو آپ بچ سکتے ہیں یہ سب آپ کو سفر کے دوران رکھنے چاہیے اپنی حفاظت کے طور پر